पेन्टिंग तऽ मिथिलामे बहुत ही धमाल मचेने अछि ताहिमे मिथिलामे मधुबनी जिलामे आ पेन्टिंग तऽ बुझिते छियै जे हर आदमीके एकदम मचि गेल छै धूम आओर पेन्टिंग तऽ हमरो खूब शौक यऽ जे पेन्टिंग कैरितहुॅं आ करै छी पेन्टिंग पेन्टिंगसँ हम बहुते जे छै बहुते अथी रखने छी अपन जे पेन्टिंग तऽ छेबै करै मिथिलाके एकटा शान छै पेन्टिंग हर जगह पेन्टिंगके जे है से जेना कतौ शादी विवाह भेल तऽ ओहिमे पेन्टिंगके जरूरत पड़ै छै जेना कतौ कोनो चीज बनऽ पड़ल केकरो नाम लिखऽ पड़ल तऽ पेन्टिंग तऽ चाहबे करी ओहि दुआरे हर आदमीके पेन्टिंग बहुत आदमीके शौक छै पेन्टिंगके पेन्टिंग एगो बहुत नीक कलाकार कला छै जे अपन अपन कलाके बहुत आदमी सीखने छथि ताहिमे एहिमे योगदान लेडीज सब के बहुत छनि हँ जे देखै छियै मधुबनी से जिलामे खास कऽ कऽ मधुबनी जिला तऽ धमाल मचैने छथि पेन्टिंगके मामलामे खूब पेन्टिंग भऽ रहल छथि मधुबनी जिलामे और हमहुँ जुड़ल छी पेन्टिंगसँ हमहुँ कुछ कुछ पाइर लै छी पेन्टिंग मऽ